बोलिए ने की भेलै हँ

की करियै अच्छा हँ

हँ हँ अबैत छियै आधा घण्टा अच्छा ठीक है चलि आबिये जयतै जल्दी होयतै आवाज नहि अबैया आवाज नहि अबैत है आवाज नहि अबैत है नहि नहि अबैत है ठीक है आबैत आयँ हँ हँ ठीक ठीक ठीक